औ हेल्ल' औ औ आं गारि फानो ओमफ्राय माबा गारि नांगौमोन नामा औ औ नोंथाङा मा गारि नांगौ टय'थाया दाथ' जोंना गोदान डिजाइन बानायदोंना नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ जोंनि दा लेटेस्ट मानि गोदासिन डिजाइना जोंना दा थय'टाया ब्रैजि डाइननिफ्राय बाजि लाख बेनि गेजेराव थाङो आरो नोंथाङा फाइनान्सआव लायोबा नोंथाङा जि लाख होग्रोबा नोंथाङा गारिखौ मोनो हागोन आरो औ जि लाख होदो ओमफ्राय नोंथाङा जुदि नों सिगाङाव जि लाख होयोबा नोंथाङा मानसि मास हिसाबै नोंथाङा नैजि रोजा होनांगोन आरो अब्लासो बियो पसिबोल माने मोनथावना जाहैगोन ओरैनो नोंथाङा गारिखौ माब्ला लांनो सानदों बे मासावनोय़ औ औ नोंथाङा फैनो हागोन जोंनि लकेसन एभा जायगाया जाहैबाय बेंटल बाजारनि बासटेनि एदसे खाथिआवनो बास्टेननि साहा बेयावनो जोंनि दखाना औ औ दा दा सफैनानै दंखायो जोंना दा गंनै एभैललेबोल गंनै दंखायो मानोना बे दासानदि दा जोबोद माने ट्रेनडिं माने डिमान्दव दंना बयबो बेखौ लानो नागिरदों बेनि थाखायनो जों मोननै दोनफैखानाय दं आरो औ औ औ दे नोंथाङा फैबानो जाबाय दे होनबा नोंथां